हँ बाजु हँ बाजु हँ हम हम अहाँकेँ छियै हँ हँ हँ पुछै लए कि सुपौलमे पर्व सभकेँ कि इधरके पर्व होइ छै हम हम तऽ छी पटनाके हँ हँ हँ हँ हँ एमहर सुपौलके पर्व तिहारके बारेमे

अच्छा की सभ होइ छै जीतिआमे हँ माछ मार माछ मरुआ ई सभ होइ हे ने अच्छा अच्छा अच्छा हँ जी हँ हँ अच्छा हँ

हँ हँ पुर्णिमाके भसाएल जाइ छै ने पुर्णिमाके तीज तीज पर्व जे है ओ सब होइए कि नहि

अच्छा

जनै छियै हमरा सब उम्हर विद्यापतिके उम्हर मधुबनीमे उधर खुब तीज होइ हे धुमधाम से आब इधर अहाँ सभकेँ हँ उधर होइ हे आब अहाँ सभकेँ होइए कि नहि होइए से तऽ अच्छा अच्छा

हँ उम्हरो पुजै छथिन बरसाइत बरसाइत होइ छै मधुश्रावणी होइए अभिए मधुश्रावणी आ रहल छै मधुश्रावणी हँ

हँ आओर सब सभ बढ़िऑं छै ठीक छै ठीक राखु तब ठीक